नमस्ते सर सर नमस्ते

मेरा नाम मेरा नाम है सर मैं परसों दिखा के गईं थी सर आपके हॉस्पिटल में तो मुझे कुछ अपना इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है सर मेरी हालत वही है अभी भी आप कोई राय दीजिए सर मुझे क्या क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए सर जिस दिन फर्स्ट फर्स्ट डे मैंने टेबलेट ली थी उस दिन थोड़ा आराम था अब दो दिन से वही हालत है सर मेरी सर मुझे वैसे शुगर की भी है दिक्कत और बी पी के लिए सर क्या रेगुलर रखनी पड़ेगी मुझे टेबलेट अगर आप देना चाहें तो कोई सर मेरा यह है कि जैसे सुबह में उठती हूँ तो सर चक्कर सा आता है मुझे और दिन भर थकान सी रहती है हाँ नहीं उठते ही उठते ही आता है सर चक्कर आते हैं हाँ खाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर खाना नहीं भा रहा है अभी नहीं सर उसकी दिक्कत नहीं है

ठीक है ठीक है सर धन्यवाद सर